आङो आबादथिलिआव नै घन्टा सम हगारो आरो मालाबा जेबो खामानि गैयाबाथाय थाम घन्टाहालागैबो आं खामानि मावो मानोना आबादा माबायदि जादों मा जादों आं बेखौ गासिखौबो नायगिदिङो गिदिं गिदिं नायजोबो आरो बबेबा आबादा आरो बबेबा ससेयाव बबेबा खानायाव मानिबा हासारनि गोनांथि जादों नामा बहाबा मायोबा बेमारफोर नादों नामा बेफोरबायदिखौ आं नायगिदिंनानै नायजोबो आरो बेफोरबायदि गिदिंनाय आरो आबाद मावनायाव थारमाने देहाफ्रा दलर थाया आरो दलर थायाबा थारमाने जोंना देहाफ्रा थिगैनो थायो थैफोरा खारसारबाय थायो जेनोबा जों दलर ज' जिरायबाय थाया एसे थाबायथिंनानै थारमाने नायदिंनाय जाबाय थायो नालाय ओंखायनो आबादथिलियाव आं नै घन्टा समखौ आरामसे हगार हरो बिदिनो आरो मालाबा आबादाव आरो मालाबा एम्फौबो जायोथ' एम्फौ जानायाव आं बेखौ नायै नायै थारमाने एम्फौनि मुलि होयो जेनेबा एम्फौआ जायिनि नङाब्ला बबेबा आरो बबेबा आबादा मायोबा बेमारफोर नांदोंब्ला आं बेखौ आरो बे बेमारनि मा जादों बेखौ नायनानै आं मुलिखौ होयो बिदिनो आरो आबादा माबायदि जादों मा मादों आं सानफ्राबो नायबाय थायो आरो बेयावथ' आबादा आरो अनेक रोखोमनि मावनाय जायो आं आरो दैलांआवसो बांसिन मावो आबादखौ दैलांआव दामानि आं फथल आबाद मावो फथल आबादखौ दामानि आं फथलखौ दामानि बैसां खालामनानै मानला होयो आरो पथल बिफांखौ बैसां खालामो दामानि सायाव मानलाजोबनानै बेफोर फिथाइ थाइयो बेखौ आरो आं सिङाव हाग्रा जादोंबा जेनोबा आबादनि गुदिआव हाग्रा दंबा आं बेखौ हाग्राखौ खदाल लाना सैना होयो जायगाखौ साफा खालामबाय थायो आरो सम सम बिलाइफ्रा बारा जादोंबा बे आबादनि बिलाइखौनो आङो खानानैबो होयो आरो बिदिनो बे आबाद मावनायाव थाबायथिंबाय थानाय आखायफोरा ओरैनो आथिंफोरा एसेबां दलर थानो मोना आरो ओंखायनो देहाफ्रा एकसारसाइस जानाय बायदि आं सानो आरो आरो आं बिदिनो मावबायबो थायो आं दा मानि देहाखौ आरो आं बिदिनो मुलाम्फा जानाय बायदिबो मोनदों मोनो होनबा जोंना थैयाबो दलर थानो मोनला खारसारबाय थायो आरो नोङो आबाद मावनानै आरो गोबां रांबो आरजिनो हायो आं आरो आबादथिलिआव आरो सम सम हासारबो होयो आरो नायै नायै हासार होबाय थायो हासाराबो दामानि हासारखौ आं सुनानै होनाय जायो बेसेबां नांगौ बिनि बिबां सिबां होयो आं बाराबो होया बे हासार होखांनायनि उनाव सानथाम सानब्रै थानानै आं नायो मा बायदि जादों बेफोर बायदि आरो मोजां जायाखैबा आरो आं आरो हासारखौ होबावो बेफोर बायदिनो मावगासिनो आं बेफोर बायदि मावो